سنٹرل دہلی میں بے روزگاری عروج پر ہے چونکہ یہاں تعلیم کے لحاظ سے لوگوں کو نوکری دستیاب نہیں ہے جس کے ذریعے سے نوجوان بہت سارے لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں چونکہ ان کے پاس نہ ہی اتنے مال و دولت ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے پیسے کو بزنس میں لگا کر کے روزگاری اور غریبی کو ختم کر سکے اس لیے ہمارا درخواست ہے کہ حکومت کے لیے کہ ان تمام نوجوانوں کو اچھے سے اچھے روزگار دی جائے تاکہ اپنے ذریعے سے بے روگازی سے نکل کر کے